ہیلو شاداب ہوٹل شاداب ہوٹل سے بات کر رہے ہیں مجھے مینیجر سے بات کرائیے آپ کے جی جی جی ہاں مینیجر جی بات کر رہے ہیں آپ ہاں جی مینیجر صاحب میں آپ سے ایک دو گھنتے پہلے ایک آرڈر کرا تھا آپ کو چھے پلیٹ بریانی کرا تھا پانچ پانچ پلیٹ میٹھا ڈبل کا کرا تھا کھیر کرا تھا اور کیا بولتے سو یہ مٹن کی بریانی بھی کرا تھا مگر یہ سب چیزاں میرے کو کیا ہوا معلوم ہے چکن بریانی میرے کو چھے پلیٹ کی جگہ پانچ پلیٹ ہی چاہیے اور کم آئٹم ہے اس میں اور کھانا بھی سہی نہیں ہے یہ تیل بہت زیادہ ہے اس میں بریانی میں مصالحہ بھی بہت کم ہے اس میں تازہ بھی نہیں ہے یہ بو آ رہی پورے کھانے میں تیل تو بہت زیادہ ہے اس میں تازہ بھی نہیں ہے مصالحہ بھی تو نہیں ہے اس میں میرے مہمان پورے ناراض ہو گئے میرے سے اب کیا کروں میں یہ آرڈر آپ کا یہ آرڈر آپ جلد سے جلد واپس لے لے کے جائیے کسی ڈلیوری بوائے کو بھیج کے واپس کر لیجیے اور مجھے اپنے پیسے واپس کر دیجیے یا پھر مجھے تازہ کھانا جو میں آرڈر کرا وہ دے دیجیے نہیں تو میں تو آپ کی بہت اعلیٰ اور آپ کی وہ شکایت کروں گا میں جی ہاں آپ کی ہائی اتھارٹیز کو شکایت کر دوں گا میں جی ہاں بہت زیادہ تیل ہے اس میں بہت زیادہ اور مسالہ بھی ہے بہت باسی بھی ہے یہ تازہ بھی نہیں ہے ہاں اور پانچ پلیٹ ہے یہ چھ پلیٹ بھی نہیں ہے چھ پیکٹ ہی ہے یہ جی جی جلد سے جلد آپ واپس کرا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ لڑکے کو بھیج رہے ہیں آپ کے ڈلیوری بوائے کو ٹھیک ہے میرا ایڈریس تو معلوم ہی ہوگا آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ کے فون کر لیجیے میں گھر پر ہی ہوں جی دے ڈالتا ہوں پیکج یہ تازہ کھانا کب تک بھیجیں گے آپ میرے کو اچھا ایک گھنٹے کے اندر بھیج ڈالتے ہیں یہ واپس ہونے کے بعد ٹھیک ہے چلو شکریہ